आप शिवानी बोल रही हैं शिवानी आइसक्रीम शॉप से मैम मुझे एक चॉकलेट फ़्लेवर आइसक्रीम चाहिए थी आपके पास कौन कौन से फ़्लेवर्स हैं मैम मुझे चॉकलेट ही चाहिए असल में आपके पास व्हाइट चॉकलेट है या ब्राउन चॉकलेट है वो एक चॉकलेट फ़्लेवर आइसक्रीम आती जिसमें चॉकलेट चिप्स भी होती हैं वो मिल जाएगा क्या आपके पास मैम चॉकलेट फ़्लेवर आइसक्रीम कितने तक की मिलेगी

मैम कप में है या कोन में है मैम आपके पास वो लार्ज कप मिलता है जिसमें तीन से फ़ोर चार स्कूप्स होते हैं हाँ मैम मुझे कुछ कोन्स भी चाहिए थे मैम आपके पास कौन कौन से कोन उपलब्ध हैं मैम इन सबको मुझे चार से पाँच कोन चाहिए थे असल में तो इनमें आपके पास कोई अच्छा सा इस्पेसिफ़िक फ़्लेवर है जिसको अभी तक के हमने टेस्ट ना किया हो वनीला असल में मैम हमारे घर में कोई वनीला खाता नहीं है आपके पास इस्टॉबेरी फ़्लेवर है क्या कितने तक का मिलेगा मैम सिक्स्टी रुपए पर कोन तो मैम वो उसमें कुछ हमको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा मैम असल में मुझे एक चॉकलेट फ़्लेवर आइसक्रीम का बड़ा कप चाहिए उसके बाद चार पाँच कोन भी चाहिए तो मैम मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट नही मैम मुझे कोन्स अलग चाहिए और फिर मेरे लिए चॉकलेट फ़्लेवर आइसक्रीम अलग चाहिए मैम कितना डिस्काउंट कर देंगे आप मैम थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए कम से कम ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव पर्सेन्ट दीजिए डिस्काउंट ओके मैम मैं एक काम कीजिए मेरा ऑडर प्लेस कर दीजिए और रेडी करके रखिए मैं आ रहा हूँ